सब्जी बनाने आस्तै प्याज गंढा कट्टना पैह्ले कट्टना फ्ही मसाला पाना ओह्दे च मसाला बी फ्ही अपने सोआद अनुसार होना चाहिदा जिसी जियां सोआद लगदा कुसै ई मर्च पंसद कुसै ई नेईं पंसद कोई लून तेज खंदा कोई घट्ट खंदा फ्ही कट्टी कुटियै सब्जी धोइयै मसाले पाइयै तेल पाइयै चाढ़नी शैल उसी शैल भुन्नना जेल्लै भुज्जी जाए फ्ही महाराज फ्ही उसी शैल परोसना